चित्रकारी शुरू करणु वारे व्यक्तिअ खे असां सभिनि खां पहिरियों इहा सलाह ॾींदा आहियूं की चित्रकारी शुरू करण खां पहिरियों सभिनि खां पहिरियों पंहिंजे दिमाग़ में इहो स्थिर करे छॾियनि की न जेकी चित्रकारी हूंदी आहे कुझु ॿार कुझु ॿार सिखयलु सिखायलु ई हूंदा आहिनि जंहिंखें असां चवंदा आहियूं इंगलिश में गॉड गिफ्टिड या भॻवान जी देन और कुझु ॿार इअं हूंदा आहिनि की न उन्हनि खे सिखण जी ज़रूरत पवंदी आहे चाहे उहो भॻवान जी देन वारो ॿारु हुजे या उहो सिखणु वारो ॿारु हुजे बिन्हिन खे ई उन चित्रकारीअ में निपुण थियण लाइ चित्रकारी में अॻिते वधण लाइ प्रयास ई ॾाढी ज़रूरत हूंदी आहे ऐं चित्रकारी सेखारण लाइ सभिनि खां पहिरियों मां हीअ सलाह ॾींदी आहियां की पेंसिल खे सुठे नमूने सां पकिड़ियो पेंसिल कीअं हलाइणी आहे उहो तरीक़ो ॾिसो पहिरियों सभिनि खां पहिरियों मेण वारा कलर जेके अॼु असां क्रेयोन्स चवंदा आहियूं उहे मेण वारा कलर सेखारबी आहे मेण वारे कलरनि खां पोइ उन्हनि खे ब्रश बुरुश जेखे जंहिं सां हो पाणीअ वारा कलर यानि वॉटर कलर इहे सभु भरींदा आहिनि इअं धीरे धीरे हो सिखंदा आहिनि ऐं चित्रकारी शुरू करण खां पहिरियों ॿार खे इहो सि हो कंदा आहियूं की न सभिनि खां पहिरियों हो चित्र सुठे सां ठाहे पेंसिल सुठे सां पकिड़े ऐं पंहिंजे दिमाग़ में इहो सेट करे की हा इहो मां करे थो सघां ऐं इहो मां कंदुमि या इहा मां कंदमि ऐं हो पंहिंजी हिकु शांतिअ सां शांतिअ सां पेशंस रखे करे उन खे शइ खे हड़ बड़ी करे करे उहा शइ न करे चित्रकारी शांतिअ सां धीरे धीरे ईंदी आहे